दानि बोथोरनि अखा हानाया दानि बोथोरनि अखा हानाया जेर मासनिफ्रायनो अखा हाबाय अखा हानायनिफ्राय जेत मासनिफ्रायनो अखा हाबाय अखा हानायनिफ्राय जेत आसार सावान भद्र' मासिमआव अखा आसिन कार्तिकसिम अखा जायो आसिन कार्तिकआव अखा खोरोमबाय थायो जेत मासनिफ्राय हानानै अखा बोथोराव अखा मेसें बोथोराव मेसेंआव जाहैबाय आसिन कार्तिकनिफ्राय मेसें हमबाय कार्तिक आगुन पुस माग फागुन चैत्र मेसें बैसाग बोसोर गोदानसिमआव मेसें जाहैबाय बैसाग जेत जेतमासनिफ्रायनो दैलां हमबाय माइ गायनाय बोथोर मोनबाय दैलां बोथोराव दैलां बोथोराव गरम बोथोरनिफ्रायनो जिरायबो गरम बोथोर जाहैबाय दैलां बोथोर चैत्र चैत्र बैसागनिफ्राय जेतमासनिफ्रायनो दैलां बोथोर दैलां आसार मासाव बांसिन अखा हायो आसार सावोनआव भाद्र' आसिननिफ्राय खम जालाङो बेनिफ्राय मेसें जालांसै खुवा खुलांसै पुस मासाव खुवा खुलांसै माग मासिम खुवा खुनानै बैसाग मासनिफ्राय गोजांहां गोलोमहां गोजांसै बैसाग जेतमासनिफ्राय दैलां हमबाय अखा हाजेनबाय एम्फौ एनला गाबहांबाय अखा लेंहरो आमफोवाबो अखा लेंहरो लें बिदिनो अखा हाबाय अखा हाजेनहांबाय आसेन मासाव जेत मासनिफ्राय खोथिया फोहांबाय गायनाय धुम जाहैबाय बै आसार सावननिफ्राय भाद्र' मासाव जोबथारनाय अखा खम जहैयो भाद्र' आसिनसिम अखा हायो बेनोजोबथा